ना हमनाय समाव जोङो जेखाइ खबाइजों जेखाइजों खबाइ आरो लोगोसे जेलें एबा मुस्रि जों गुरो आरो खायसेया फल'फोरजोंबो लां गुरो जोङो ना हमनाय समाव आखाइजों गोरोमनानैबो हमो मालाबा समाव जेखाइजों गुरनानै एबा जेलोंजों एबा मुस्रिजों एबा आस्रा जेजों गुरनानै बेफोरबायदि आदब खायदाजों गुरनाय जायो मानो होनोबा जों नाखौ मालाबा समाव गिदिरबो मोननाय जायो फिसाबो मोनो ओंखायनो जों गोबां आदब खायदा बाहायनांगौ जायो बेनि थाखायनो जों ना गुरनाय समाव फुङावनो ओंखारलाङो फुङावनो ओंखाम गोजां जानानै लोगोसे दख'ना सुरि एसे ग'स्ला सुरि गाननानै खर' खाव खानानै लोगोआव दै बथल लानानै ओंखारलाङो लोगोसे देस्लाइ लांफायो सिगाङो गोजांबाथाय अर हांनो ना हमनाय समाव जोङो फुंनि ओंखाम जाखांनानै नौथासोनिफ्राय ओंखारलाङो नयथानिफ्राय जोङो बार'था एकथासो देरथासो समाव सफैयो ना हमनाय समाव जोङो बायदिसिना रायलायनानै माबोरै समआ बारलाङो बेखौ जों हमदांथिनो हाया लोगोफोरजों लोगो नांलायनानै ना हमनाय समाव जोबोद मोजां मोनो मोजां गोसोखौ रंजाखांनाय मोनो समआ बबेसेनिफ्राय बबेसिम बाबेनलांखो बेखौ जों हमदांस'नो हाया